हाँ ऐसी एक पोशाक है जो मुझे बहुत पसंद है जो कि कुर्ता और पैजामा होती है पर मैंने कभी इसको बनाने का नहीं सोचा है ना ही मैंने कभी बनाने की कोशिश की है क्योंकि मुझे इस कार्य में बिल्कुल भी रूचि नहीं हैं और साथ ही मुझे ये काम करना भी अच्छा नहीं लगता है और मैंने कई सारी ऐसे पोशाके देखे हैं जो बहुत सुंदर होते हैं जिनको देख कर हमारे मन को खुशी होती है कि हम ऐसा कुछ करें ऐसा बनाए पर मैंने कभी ऐसा कुछ भी कोशिश नहीं की है कि मैं ऐसे कपड़े बनाऊँ या पहनूँ मुझे इस चीज में ज़्यादा रूचि नहीं हैं हाँ पर मैंने कई लोगों को देखा है जो इस चीज को करते हैं और काफ़ी सुंदर बनाते हैं जैसे कि मेरी एक छोटी बहन है वो इस कार्य को करती है और बहुत सुंदर सुंदर कपडे़ पोशाक वो बनाती है जिसको लोग देख कर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और साथ ही उसकी हर चीज बहुत अच्छी है वो इस काम को करने के साथ साथ अपने पढ़ाई भी करती है और काफ़ी अच्छी सिलाई करती है